جی بالکل ہم ایک قصہ بیان کرنا چاہیں گے اپنا ایک بار ہم کزن سب بیٹھے ہوئے تھے محفل جمی ہوئی تھی اور ہم سب لوگ کھیل رہے تھے انتاکشری تو وہاں پر ایسے ہی کوئی گانا آیا تو ہم نے وہ تھوڑا سا کچھ حصہ اس کا گایا تو سب کزنس ہمیں دیکھنے لگے کہہ رہے تم تو ایسے گا رہی ہو تو پھر ہاں بولے اچھا چلو جنرل گا رہی ہوگی اچھا نہیں آتا ہو تو پھر نہیں ہم نے کہا ہم ٹھیک ٹھاک اچھا گا لیتے ہیں تو سب ہنسے لگی پھر انھوں نے ہمیں ایک چیلنج دیا ایک گانا دیا اور وہ کہا کہ چلو یہ گا کر سناؤ ہمیں تب ہم مانیں گے ہم نے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے ہم گاتے ہیں پھر انھوں نے جو ہمیں جو گانا دیا تو وہ ہم نے گایا اور اچھی آواز میں گایا تو سب لوگ ہمیں دیکھتے ہی رہ گئے اور ہمارے کزنس بھی ہمیں دیکھ رہے تھے اور مطلب حیران ہو گئے کہ تم گا رہی ہو اور وہ بھی اس طرح اتنی اچھی طریقے سے تو وہ ایک ہمارے لیے ایسا مومنٹ تھا جو جب ہماری کزنس نے ہمیں دیکھا ہماری فرینڈس نے دیکھا تو ہمیں ہماری سنگنگ سنی انہوں نے وہ انٹرسٹنگ تھا ہمارے لیے وہ قصہ